हेलो कृष्णा होटल से बात कर रहे हैं जी आपका रेस्टोरेंट खुला है या बंद हो गया अभी जी कब तक खुलेगा तो आप हमें खाना भेज सकते हैं आप हमारे लिए दो चपाती मटर पनीर दाल फ्राई नान रोटी यह हमें पैक करके हमारे एड्रेस पर भेज दीजिए मैं ऐप के द्वारा ऑर्डर करूँ या आप ऐसे ही फ़ोन से ऑर्डर ले लेंगे अच्छा ऐप के द्वारा ऑर्डर करना है ऐप से ऑर्डर कर रहा हूँ मैं आप मुझे खाना भेज दीजियेगा ठीक है